हमरा सबके ओहिठाम मुड़न होइया मुड़नमे से कार्ड छपाबै छी कार्ड छपेलाके बाद गोसाउनिके पूजा करै छी तब गोसाउनिके पूजामे पातरी दै छी तकर बाद से गोसाउनिके गीत होइया हजमाके मंगाबै छै बहुत रङ्ग नौत हकार दै कऽ सबके मंगाबै छी मङ्गेलाके फेरो मुण्डन होइया हजमा के बजाकऽ फेरो करबै छी ब्राम्हणक गोसाउनिक गीत होइया दाई माई सब आबै छथि ननद भाउज सब आबै छथि गीतनाद होइया तकर बाद से फेर उपनयन करै छी उपनयनमेसे पहिने हमरा सबके बसकट्टी होइया बसकट्टीमे से गोसाउनिके मनाबै छी बसकटीमे गोसॉंईंके मनाबै छी तकर बाद ब्राम्हणक ब्राम्हणक गीत गोसाउनिक गीत विषहरा गीत देवी भैरव सभक गीत कहै छी तकर बाद फेरो ओहि दिना पातरि पड़ैया ओहि दिन पातरि पड़लाक बाद से फेर दोसर दिन पाँच दिनका तय करु या नओ दिनका तय करु तऽ से होइया ब्राम्हणक पण्डितके बजाए कऽ फेर दिन तकाय कऽ पंडित के बजाकऽ उपनयनके दिनमे से फेरो एक दिन पहिले कुमरम होइया चरकट्टी होइया बसकट्टी होइया इएहसब होइया तकर बाद उपनयनसे पहिने एक दिन कुमरम होइया पण्डितके बाजकऽ उपनयन करै छी हमरा सबके बेटाके उपनयनमे बहुत खर्चा पड़ैया आर से उपनयनमे से जनउ के बेसी खर्चा रहैया पण्डितके दाई माई आबैया सबके बजाबै छी तऽ गीतनाद भीखक गीत ब्राम्हण गोसाउनि बाबाकेँ गीत इएह सब होइया ईसब भेलाकेँ बाद तऽ फेरो उपनयन होइया तकर बाद से उपनयन भेलाके बाद एकटा से बिआहके बिआहके तहन बिआहके दिन तकाबु तऽ बीआहके दिन तकेलाके बाद बहुत गोटा तिलक करै छथि बहुत गोटा नहि करै छथि आ से बेटीके बिआहमे हमरा सबके बहुत नीक लागैया बेटीके बिआहमे से लड़का तरफसँ जे आबै छथि हमसब बहुत सम्मान करै छिअनि हुनका ओहि सम्मानमे से मिथिलामे तऽ बहुत सम्मान होइते छै रीती रिवाजके साथ होइ छै तकर बाद से ब्राम्हण गोसाउनिके गीत भेल नाद भेल तऽ गीतनाद भेल आर से आयल गेल बहुत लोकसब आबै छथि बेटीकेँ बिआहमे समदाउन होया के बाद सब किछु केलाके बाद से बिआह होइया बिआह भेलाके बाद तऽ से आगा विध व्यवहार महुहक होइया चतुर्थी होइया तकर बाद से दहनही होइया तकर बाद दुरागमन भए जाइया बेटीकेँ बेटीकेँ दुरागमन भेलाके बाद बेटी सासुर चलि गेलाके बाद फेरो अबै छथि तऽ मधुश्रावणी या बहुत किछु होइया मधुश्रावणी पाबनि हमरा सभकेँ बहुत पैघ होइया मिथिलाके मधुश्रावणी पाबनि चौदह दिन या पन्द्रह दिन एहिना कए कऽ होइया सब मधुश्रावणी पाबनि एक दिन पहिने नहाय खाय सब गोटा खाइ छथि तकर बाद सब गोटा फुल लोढ़य लए जाइ छथि फुल लोढ़लाके बाद मधुश्रावणी पाबनि पुजय लए बैसै छथि हुनकर कथा होइ छै मधुश्रावणीके मधुश्रावणीके कथामे ब्राम्हण गोसाउनिके गीत गाबि कऽ पुजनिहार पुजय लए बैसै छथि मधुश्रावणी मधुश्रावणी पुजलाक बाद टेमी होइ छै टेमीके बाद टेमीमेसे बहुत भाड़ दौड़ आबैया ओहिठाम सासुर पक्षसँ बहुत भाड़ दौड़ आबैयऽअहिबाति खाइया पूजनिहार पुजै यऽ बहुत समधि सब आबैया बहुत नीक लागैय बेटीकेँ मधुश्रावणी पाबनिमे हमरा सभकेँ मिथिलाञ्चलमे बहुत व्यवहारके रीतिके अहि सभके बहुत यऽ जादा